آپ نے ایک اسمارٹ نئی واچ اسمارٹ واچ کا آن لائن آڈر دیا لیکن آپ کو کہیں اور بہتر سودہ مل گیا آپ آڈر منسوخ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بجائے دوسرے اسٹور سے خریدنا دکھاوا کریں کہ آپ چاہتے ہیں کہ چاہتے ہیں آن لائن اسٹور کی ویب سائٹ پر لائیو چَیٹ فیچر استعمال کر رہے ہیں وضاحت کریں کہ آپ کو کہیں اور بہتر سودا ملے اور آپ سے پہلے دیے گئے اسمارٹ واچ آڈر کو منسوخ کرنے کی درخواست کریں سب سے پہلے ہم پہلے والے آڈر کی سائٹ پر جا کر وہ اسمارٹ آڈر کینسل کریں گے پھر دوسری جگہ جہاں ہمیں بہتر سودا ملا ہے وہاں پر آڈر کر کے اپنی اسمارٹ واچ جو ہمیں پسند آئی اس کا آڈر دیں گے بس یہی کہنا چاہیں گے اسی کے بارے میں